आमच्या वाठारांत कांय तरूण अशें करून शेती करप म्हूण एक आपलो करियर म्हणून समजतात कित्याक खबर आसा आतां तांचो अशें करून थोडो प्लेस आसा न्हय शेतकार शेत रोयनाशिल्लो न्हय ते त्या प्लेसीर कितेंय अशें करून रोयता आतां कितें रोयता म्हूण कितें आपल्याक कितें फायदो मेळटलो ताजेर तशें करून आतां एक्जांपल अशें करून एक काळगां एक काळगां रोयतात तें कित्याक काळगां रोयलीं न्हय तीं विकली म्हूण पयशे मेळटले अशें करून करियर करपाक चिंतताय ते भुरगे आनी कितें आपलो आतां फेमिली बरोबर शेत काय आनी कितें करता आनी प्लस भाजी बी उगतात त्या प्लेसीर भाजी बी रोयतात ते भाजी मागीर रोयतात भाजी जाले नंतर तांच्या आवयच्या कडेन तीं विकूंक वयता तांकां तिजोच पयसो मेळटा पूण ते आपणाची जमीन ती वेस्ट करनात कित्याक जमीन वेस्ट जायना ती कितेंय रोयल्यार पीक मेळटा आनी आपणाक फोयदो मेळटा आता खंय कामाक गेल्यार सुदां पयशांक लागून काम करता पळय पूण आमचें अशें करून तरूण चिंतताय की शेतां बी कितेंय पिकयलें न्हय ताजोच पयसो मेळटा भायर वचूंक गेल्यार पयसो मेळना न्हय अशें म्हणून आयज काल आतां पयलींचे लोक म्हणटात ना जाल्यार पयलींचे लोक शेतां नांगर घेवन पिकयता नांगर घेवन वयताले आयज काल ते नवीन तरूण वचनात ते आयज काल न्यू न्यू मशिनां आयल्या मेन म्हणल्यार शेत कसपाचीं मिशिनां आयल्यां प्लस रोंपपाचीं मिशिनां आयल्यां लुंवपाचीं त्योच नवीन नवीन पद्दती पदवी उपयोग करतात ते